पंजाहु हज़ार टे सौ वीह टेतालीह लख छह हज़ार पंज सौ वीह चालीह हज़ार टे सौ हिकु नव लख छह हज़ार टे टेवंजाहु हज़ार चारि सौ चारि